जेह्की ड्राईंग ऐ एह् में कालेज जां स्कूल बिच नेईं सिक्खी ही अगर मतलब कोई कम्पीटिशन होग कोई इवैंट होआ दा कालेज बिच अगर में पार्टीसिपेट करी लैना मतलब जियां सलेगन कम्पीटिशन होआ दा जियां कोई बी ड्राईंग ऐ कम्पीटिशन मतलब पारटीसिपेट करी लैन्ना होन्नां मतलब अगर मे गल्ल करां कोई कोर्सिस जां कालेज च जेह्के हैल्प करदे आर्टिस्ट ते ओह् ई मतलब कालेज दे बड़े जि'यां यूनिवर्सिटी नुआढ़े अंडर बी बड़े जादा कार्स न जेह्के मतलब आर्टिस्ट बड़े जादा हैल्पफुल होने जियां डिप्लमा ऐंड फोटोग्राफी एह् बी इक बड़ा अच्छा ओह् ऐ कार्स ऐ सर्टीफिकेट इन फाइन आर्टस कोर्सिस न बड़ी जादा यूनिवर्सिटियां न जेह्की हैल्प करदे आर्टिस्ट की ओह् अपने आर्ट ऐ जेह्का उसी परसयू करी सकन ते अगर में अपनी गल्ल करां ते आर्ट बिच मेरा इन्ना इंट्रस्ट नेईं रेहा हून क्योंकी में दूआ जेह्का अपना ओह् हा स्किन जेह्का मतलब में डांस जेह्का ऐ डांस आह्ली साइड़ में जादा खोई एदा मतलब उस साइड़ जादा हून मेरा मतलब आर्ट बिच आर्ट जेह्का मेरा इंट्रस्ट नेईं ऐ ते इस में अपना कैरियर हून नेईं बनाना चाह्ना के बस इ'यै ऐ